अभी मैं एक दुकान से क्रॉकरी खरीद के लेकर आई थी वो क्रॉकरी इतनी बेकार दी उस दुकानदार ने मुझे वहाँ दुकान में तो वो अच्छी लग रही थी लेकिन जब में उस को घर लेकर आई कुछ समय के बाद ही तीन चार दिन के बाद ही वो क्रॉकरी बिल्कुल टूट गयी उसकी तो चार पाँच दिन उस की क्रॉकरी वो मुश्किल से चली है दूसरा उस ने क्रॉकरी एक तो इतनी महंगी दी थी मैंने उस को बताया उस से काफ़ी मैंने कोशिश करी उसने नहीं दिया मुझे सस्ते में चलो ठीक है कोई नी उस ने महंगे में दी पर कम से कम अच्छी चीज़ तो देता ना अच्छी चीज़ तो उस ने दी नहीं वो चार दिन भी उस की चली नहीं तो इस से बढ़िया तो मैं कोई सस्ती ले लेती तो मुझे वो जो क्रॉकरी में लेकर आई उस की मुझे बिलकुल पसंद नहीं आई सब से बकवास जो थी वो क्रॉकरी थी मेरे इतने एक तो पैसे खर्च हो गए ऊपर से मेरे घरवालों ने मुझे डाँटा वो अलग के इतना महंगा सामान उठा लाई इतनी महंगी क्रॉकरी उठा लाई और वो चार दिन भी नहीं चली तेरी आ के टूट गई घर पर तो मुझे वो क्रॉकरी बिल्कुल पसंद नहीं आई मैं बहुत ज़्यादा उससे सं असंतुष्ट हूँ और निराश हूँ